अ आं फुङाव सिखारनानै खैथामान जगार खालामो माने आंहा नाइनन्टिन टु थावजेन्ड फ'रनिफ्राय आंहा मोनसे दायबेटिस फ्र'ब्लेम जादोंमोन दा बे दायबेटिसनि थाखाय आङो ड'क्टरनावबो थांबाय बे समावहाय मोजां ट्रितमेन्ट मोनाखैमोन डक्ट'रफ्राबो मोजाङै नायाखैमोन बे समाव मुलिफ्राबो मोजां ओंखाराखैमोन बेनिखायनो आङो गुवाहाटियाव थांबाय बेनिफ्राय चेन्नाइयाव थांबाय ट्रितमेन्ट खालाम हैजाबाय बेनिफ्राय चेन्नाइयावहाय डक्ट'रा एपल' हस्पिटालनिफ्राय माखासे आंनो माबा हरदों माने दायटिक माखासे सार्ट हरदों आरो बेनिफ्राय माखासे मुलि हरबाय आरो माखासे एक्सारसायनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंहरबाय दा बे हिसाबै आङो न'आव फैनानै बे रोखोम माखासे एक्सारसायसनि नामावहाय आङो मरनिं वाक खालामो फुङाव सिखारनानै माने मरनिं वाकआ माने पासथा बा सयथायाव सिखारनानै सातथानि सिगाङाव कमप्लिट खालामनांगौ आरो ओमफ्राय एक घन्टा बा फरटिफाइभ मिनिटसो माने खालामनांगौ मरनिं वाकखौ बेनिफ्राय आरो इभिनिं वाक खालामो आङो फ्राय आधा घन्टासो बेनिफ्राय हरावहाय मोजां उन्दुनो ओंखारो उन्दुलाङो आरो मोजाङै जानाय लोंनाय मोजाङै हजम जायो आरो बेनिफ्राय मुलिखौ आङो रेगुलारलि जायो ओमफ्राय माखासे जानाय लोंनायखौ कन्ट्र'ल खालामो जेरै ना बेदर जानायखौ जथेसथ' खम खालाम नांगौ जायो ओमफ्राय ओरै गोदै बुस्थु धरक बे सिनि साह बा माखासे मिस्थि माखासे गोदै बस्थुफोरखौ एभइड खालामनांगौ जायो

दा मथा मथि दुइ हाजार सारिनिफ्राय टु थावजेन्ड फ'रनिफ्राय दासिम फ्राय फ्राय बिस बोसोरनि बारबाय आङो माने दायबेटिसखौ कन्ट्र'ल खालामगासिनो दङ दा बेवहाय आङो आरोबाव आंनि हेल्थखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आङो आसनबो खालामो खैथामान जगा खालामनाय अबयसे बांद्राय खालामा आङो एसे देहाया एसे दुरबलखाय बांद्राय खालामा दा दिनैहाय फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बिसिनायावनि आङो खैथामान माने जगा खालामो आसन खालामो बेवहाय आं मा मा बुङो नामफोरखौ मोजाङै मिथिलिया बेबायदि बे जेरै माने बुकदाउन खालामनाय बा बज्रासन खालामनाय आरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो माबानि थाखाय आंनि नार्भ माने दे ब्लाड सारकुलेशनखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आरो बेनिफ्राय जिथु स्पनदेलायटिस फ्र'ब्लेमखौ स'ल्भ खालामनो थाखाय आरो हार्टनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ एसे होबथानायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय जेरै बै मा होनना बुंङो बै राजहार बेखौ मोजाङै मेनटैन खालामनो थाखाय आरो प्रेसार हाय प्रेसारखौ कन्ट्र'ल खालामनो थाखाय बे आसनफोरा जथेस्थ' गोनां आरोखि दरखारि माने बे आस्रमखौ खालामनाय लोगो लोगो आङो एकदम फ्रि मोनो देहाखौ आरो बेनिफ्राय खामानि मावनो गोसो जायो ओमफ्राय माने उन्दुनो ओंखारनाया खारो बेनिफ्राय हजम जायो मोजाङै जानाय लोंनायफ्राय बेनिफ्राय मोखां सुनानै बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानै लायट ब्रेकफास्ट खालामनाय आरोबाव आङो मरनिं वाकआव थाङो दा बिदिनो मोनाबिलियावबो आङो बे आसनखौ खैथामान खालामो माने बे आसना ओरैबायदि मोजां आंखौ हेल्प खालामदों माने हेल्थ मेनटैनेन्साव माने बै बे जरा जरा हान्थु जरा बबेबा आसि जरा बेफोरावहाय एसे माबा सानाय बेफोरबायदि एसे माबा मोनसे प्र'ब्लेम फिल खालामनाय बेफोर खारो आरोखि बेफोर माने बे फ्रि जायो आरो बेवहाय माने जेरै फेट जायोब्ला जोंहा माखासे प्र'ब्लेम फैयो देहायाव बा फेट जानायनि सान्स थाया दा बोरै खालामदो मोजां जुदि मरनिं वाक खालामोबा गोलोमफ्रुलायजासे खालामोब्ला आरो बेनिफ्राय आसनबो खालामोब्ला बा जगा खैथामान खालामोब्ला बेवहाय जोंहा खुनु रोखोमनि हेल्थ प्रब्लेम जानायनि कुनु सान्स फैया दा बेनिखायनो आङो दिनै बुंनो हायो जे दायबेटिसा आंहा कमप्लिटलि कन्ट्र'ल जाबाय बे दायेट कनट्र'लजों लोगोसे आरो बायदि रोखोम नेम खान्थि फालिनायजों लोगोसे आरो ओमफ्राय प्रेशारा एकदम नरमेल आं प्रेशारखौ माजे माजे नायो बे अलमस्ट माने नरमेलाव दं आंनि प्रेशारा गटिके प्रेसारजों बेनिफ्राय दायबेटिसजों मोजां कन्ट्र'ल खालामनो हायोब्ला बाखि फिसा फिसौ जिथु हेल्थ प्र'ब्लेम बेखौ जोङो स'ल्भ खालामनो हायो आरो बेखौ मेनटैन खालामनो हायो दा बेवहायनो जेरैहाय माने माबानाय बे नार्भनि प्र'ब्लेम जानाय बबेबा हार्तनि प्रब्लेम जानाय बहाबा गगा मोननाय एसे माबा गुजुनाय एसे लोमजानाय बे जिनिसफ्रा फैनो हाया खारन बे माने जोंनि बे आसन जगा खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि देहाया मोनसे हिट फैयो मोनसे गोलोमनाय फैयो बिदुं फैयो आरो बे जोंनि बे माबा लोमजानाय माबा गगा मोननाय जोंनि माबा सायनासनि प्रब्लेम बेफोरो अट'मेटिक सल्भ जायो जोंहा बेफोर जोबोद गोनांथार आरो जोंहा अबयस्से दै गुसु लोंनाय दै गुदुं लोंनाय नै बेवहायबो माखासे प्रब्लेम फैयो जुदि जोङो रेगुलारलि जोंनि एक्सारसायसखौ खालामोब्ला माने दै गुसु जोङो बाहायनो हायो दै गुसु बाहायनो हायोब्ला जोंहा जेरावबो जोंहा माने माबा जायो बेहाय जेबो प्रब्लेम फैया आरो बहाबा बहाबा जारनि खालामोब्ला दै गुसु लोंनांगौ जायो बबेबा हटेलफ्राव माबाफोर जायोबा बेवहाय दै गुसु लोंनांगौ जायो सोरनावबा आलासि जाहैब्लाबो दै गुसु लोंनांगौ जायो दै गुसु लोंनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जुदि बेखौ लोंनो हायाब्ला जोंहा थाब थाब गगा मोननाय लोमजानाय गुजुनाय आरो बेनो उनाव बायदि रोखोमनि हेल्थ प्रब्लेम लाबोनो हागौ आरोखि बेनिखायनो जोङो रेगुलारलि जोङो एक्सारसायस खालामनांगौ आसन खालामनांगौ बा जगा खैथामान सायख'नानै लानांगौ बांद्रायखौ नाङा खैथामानखौ माने जाहाथे जोंनि देहानि जिथु माबाया जाथे मेनटैन जायो जिथु बेलेन्स हेल्थखौ जोङो बेलेन्साव लाखिनांगौ बे बेलेन्सखौ लाखिनाय थाखाय जों बेखौ खालामनांगौ होमब्लाना जोंहा अलसिया जिथु भाब बेफोरबो खारो बानाय बेफोरो थाया खामानि मावनो गोसो जायो लिरनो फरायनो गोसो जायो आरो बहाबा थांब्र'बनो गोनां जायोब्लाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम जाया जों सायकेलजोंबो थांनो हायो गारिजोंबो थांनो हायो थाबायनानैबो थांनो हायो आं सायकेलबो सालायो फुङावहाय सायकेल सालायनाया आंनि मोनसे हबि बायदि जाबाय माने दखानफ्राव थांनाय बहाबा एसे ओइ गामियाव बेरायहैनाय आं सायखेलजों भिजित खालामो आरो बे जोबोद मोजां माने खरसाखौबो एसे खम खालामो आरो देहाखौबो मोजां लाखियो आरो दा बिदि खालामनो थाबायनायाबो जोबोद मोजां मोनसे एक्सारसायस थाबायनायनि गेजेरजोंबो जोङो माने जथेस्थ' हेल्थखौ मोजां बेलेन्साव जोङो लाखिनो हायो दा बेनि अनगायैबो जोङो आं माब्लाबा माब्लाबा ओरैनो माने न'आवनो माबा खालामो माबा बे एसे फुटबलफोर गेलेनाय एसे खारलाबायनाय बेफोरबायदिबो खालामो बेबो जथेस्थ' मोजां आरो दा जोंहा माने न'खराव दा बे रोखोम आं कन्ट्र'ल खालामनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फ्राबो दा बेफोरखौ दा सोलोंबाय कन्ट्र'ल खालामनो बिसोरबो सोलोंबाय बेनिखायनो बिसोरनि गथ'फोरनि गेजेरावबो जोंहा हेल्थ प्र'ब्लेमा जथेस्थ' खम गथ'पोरा जुदि एक्सारसायस खालामो माने बिसोरो जिखिजाया मोनसे टाइमखौ सायख'ना लायो दा बे मोनसे आंनि थाखाय माने गोजोनथाव बाथ्रा